हाँ हमारे क्षेत्र में लोकगीत गाए जाते जैसे कोई शुभ कार्य हो गया बच्चे हो गए या पूजा पाठ में इस गीतों का प्रयोग किया जाता है जैसे किसी के घर में पूजा है तो हम लोग भगवान का भजन कीर्तन करते हैं महिलाएँ इकट्ठा हो कर भजन कीर्तन करती हैं और जिसके घर में बच्चे पैदा हो गए तो वहाँ पर भी सोहर वगैरह गाया जाता है शादियों में शादियों का गीत गाया जाता है बहुत सारे बैठ कर इकट्ठे बहुत सारी महिलाएँ एक जगह इकट्ठा हो कर यह सब कार्यक्रम करती हैं गीत गाती हैं सब लोग मिलजुल के बैठ कर गाते हैं और अच्छे से मतलब अपने चीज़ों को अच्छे से बिताते हैं और अच्छी गीतें भी गाते जैसे शादियों में शादियों का गीत गाया जाता है बच्चे पैदा होते सोहर गाया जाता है खिलौने गाए जाते हैं पूजा पाठ में भक्ति का गीत जैसे भगवान का भजन कीर्तन राम का राम जी का भोलेनाथ का माता पार्वती का सब देवी देवताओं का कीज किया जा कजरी भी होली में कजरी भी गाया जाता है होली के दिनों में कजरी गाया जाता है सभी लोग मिला के गुलाल भी लगाते हैं गजल भी गाया जाता है यही सब हम लोग मिल कर इकट्ठा हो कर सभी लोग ऐसे भी बहुत सारी औरतें बैठ कर इकट्ठा हो कर गीत सोहर भी गाते रहते हैं हम लोग जैसे कभी बैठे साथ में तो एक दूसरे से सीखते भी हैं अपने लोकगीतों के बारे में और मिल कर गाते भी हैं और सबको बताते भी कि हमारी लोकगीत ये है